असां पंहिंजी खेतनि में कुझु कयल जेकी बि फसलू आहिनि उन्हनि खे असां अक्सर पंहिंजे गांव जे पासे जी कंहिं मंडीअ में खणी वेंदा आहियूं ऐं उते ई बाज़ारि में विकिणींदा आहियूं पर उते जीअं असांजा जेके सरकार जी तरफ़ा ख़र्चे ऐं जेके असांजा विच में दलाल आहिनि ऐं वापारी आहिनि असां घणो माल उन्हनि खे ॾेई करे ऐं उन्हनि जे मार्फ़ति असां माल खे विकिणींदा आहियूं ऐं इन मां ई असांखे सुठी बचति थींदी आहे उहा त परे असां माल घणी वञी था सघूं जंहिंजे करे असांजी लागत घणी वधंदी आहे ॿियनि राज्यनि में माल खे विकिरण लाइ सरकार जा अलॻि अलॻि नियम आहिनि ऐं अलॻि अलॻि ॻाल्हियूं आहिनि इन करे असां घणे महांगे पंहिंजे गांव जे जेका पासे में ई आहे मंडी लगंदी आहे उन में ई असां पंहिंजो सॼो जो सॼो सामान ॾेई ईंदा आहियूं सरकार जो नियम हर कंहिं राज्य जा अलॻि अलॻि आहिनि ऐं उन्हनि नियमुनि जे अनुसार ई असांखे माल खे विकिरणो पवंदो आहे कुझु शयूं बाज़ारि में असां पाण लॻिभॻि विकिणी करे ईंदा आहियूं जंहिं मां असांखे सुठी बचति थी वेंदी आहे